जी हाँ ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी शासन में काफ़ी कमियाँ होती हैं जिसमें से पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य सम्बन्धित असमानताऍं अपराध और समाजिक अशांति होती है और इन सभी को कम करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए और काम के साथ साथ जैसे कि ग्रामीण में और भी चीज़ें होते जो कि पर्यावरण को दूषित करती है जैसे कि खुले में शौच करना खुले में कुछ भी चीज़ फेंक देना और सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है उससे भी ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत दिक्कत होती है और इस चीज़ से स्वास्थ्य पर भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है और सरकार जो होती है वह शहरों पर ज़्यादा ध्यान देती है ग्रामीण पर थोड़ा कम ध्यान देती है जिनके कारण वहाँ पर हॉस्पिटल या फिर सुविधा केंद्र नहीं होते हैं जिसके कारण स्वास्थ्य पर भी काफ़ी असर होता है ग्रामीण क्षेत्रों पर अपराध और समाजिक अशांति बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ के लोग जो होते हैंगे वह जात पात पर ज़्यादा विश्वास करते हैंगे और वह यह मानते हैंगे कि यह छोटा है या यह ऊँचा है या यह नीचा है वह ज़्यादातर टाइम अपने आप को ही बड़ा मानने में निकाल देते हैंगे और जो वहाँ के जो जो वहाँ के सरकारी शासन में जो काम करते हैंगे तो सरकारी शासन के अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैंगे वह अपने वोट्स के लिए या फिर कुछ चंद बोट्स के लिए गाँव ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का विश्वास जीतते हैं वहाँ पर थोड़ा बहुत पानी या फिर किसी भी चीज़ का उपलब्धता करवा देते हैं जिससे उनको वोट्स प्रदान हों और वहाँ पर जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं उनपे थोड़ा सहयोग कर देते हैं जिनमें कि जो ग्राम पंचायत में जो जीतेगा तो उनसे राजनीतिक सरकार सरकारियों को वोट्स मिल सकें और राजनीतिक उपेक्षा के ही कारण ये सब काम किए जाते हैं जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शासन में कमियाँ होती हैं और इसी कारण से सरकारी शासन में बहुत सारी कमियाँ हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में और ग्रामीण लोगों को भुगतनी पड़ती है धन्यवाद